हाँ जी

हाँ जी हाँ जी बोलो हाँ जी तो नहीं नहीं हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है अभी नहीं मिल सकती आपको कितना भी ज़रूरी हो ऐसे तो इसमें क्या है बच्चा पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई चल रही है क्लासिज़ चल रही हैं रेगुलर टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं तो छुट्टी तो मिलना मुश्किल ही है नहीं तो वो तो एडजस्ट कर देना आप किसी के पास में छुट्टी मिलना तो मुश्किल ही है अभी स्कूल से अभी उनके क्या है टेस्ट वगैरह चल रहे हैं फिर एग्ज़ाम्ज़ भी नज़दीक हैं तो छुट्टी तो नहीं मिल सकती तो आप अपना घूमने के प्रोग्राम उसको आगे बढ़ा दो अभी तो नहीं हो पाएगा जब वीकेंड हो तब देख लेना तो अभी तो मुश्किल है फिर आपको ही जाना पड़ेगा बच्चे को यहीं छोड़ के कैसे भी करके अब वो तो है पर यहाँ पे तो उनकी क्लासिज़ चल रही हैं रेगुलर टेस्ट भी चल रहे हैं तो इनसे अभी अनुपस्थित हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आगे नहीं नहीं ऐसे मुश्किल ही होगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम्ज़ भी नज़दीक हैं उनके तो उसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं फिर बीच में उनको डिस्टर्ब होगा अब तो उस तो इस प्रोग्राम को आप अपने को आगे पीछे कर लो अपने हिसाब से और अभी तो मुश्किल ही है क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक हैं उनके तो उनकी तैयारी में लगे हुए हैं अरे तो ऑनलाइन में और ऑफ़लाइन में अंतर है ना ऑनलाइन ही करना होता तो फिर ऑनलाइन ही पढ़ा लेते आप उनको तो स्कूल में भेजने की क्या ज़रूरत थी अरे तो ऑनलाइन में जैसा अपन यहाँ ऑफ़लाइन में पढ़ाते हैं ऐसा ऑनलाइन में थोड़ी ना मिलेगा उनको नहीं नहीं अभी क्या है उनके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो उनका इम्पोर्टेन्ट सिलेबस है कुछ वो चल रहा है तो अभी तो मुश्किल ही है अभी ये तो एग्ज़ाम होंगे तब तक चलेगा करीबन एक महीना लग जाएगा इसमें तो अभी तो एक महीने तक तो कोई छुट्टी नहीं है नहीं एक महीने तक कोई छुट्टी नहीं है उसके बाद भी छुट्टी तो नहीं है पर आप अपने हिसाब से जैसे एक दो दिन की छुट्टी पड़े तो उस हिसाब से देख लेना नहीं देखेंगे और ठीक है देखते हैं हम बता देंगे आपको ऐसा हुआ जैसा